नमस्कार मैं मीना सिंह बात कर रही हूँ अब बापू की कुटिया से बात कर रहे हैं जी ओके जी मैं मीना सिंह बात कर रही हूँ मैंने अपने नाम से एक ओडर किया था आपके होटल में जी मंचूरियन का जी जी जी आपने जो भिजवाया है ना वो गलत ओडर है तो आप प्लीज़ इसे रेप्लेस कर लीजिए क्योंकि मैं वो ओडर नहीं खा पाऊंगी क्योंकि वो जो ओडर आया है वो नॉनवेज का है और मैं नहीं खाती हूँ प्लीज़ आप समझिए उस चीज़ को मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आप को नहीं नहीं नहीं सोरी मैं नहीं खा पाऊंगी आप को ये ओडर रेप्लेस लेना ही पड़ेगा हलो देखिये मैं बहुत रिकुएस्ट बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक कभी भी नॉनवेज नहीं खाया है जी आप प्लीज़ कोशिश करिए कि ये ओडर रेप्लेस हो जाए हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है ठीक है एक घंटा लगेगा नहीं भय्या मेरे को बहुत तेज भूख लगी है मेको तुरंत में चाहिये अभी क्योंकि मैंने ओडर बहुत पहले का किया हुआ है आप प्लीज़ कोशिश करिये कि आ जाए